मुंहिंजो नालो नरेश के बालचंदाणी आहे मां सूरत में रहंदो हां मुंहिंजी इन वक़्तु ॿावंजाहु सालु उमिरि आहे असां बालचंदाणी फैमिली आहियूं फैमिलीअ में असां छह भाउर हिकु भेण तंहिंखां पोइ मुंहिंजे घर जे अंदर मूंखे ॿ ॿार हिकु धीअ हिकु पुटु धीअ शादी कई आहे पुटु यंग आहे मूंखे हिकिड़ो ॾोहिटो बि आहे ऋषि नालो अथसि तंहिंखां पोइ असां बचपन जा जेके दोस्त आहियूं हीअं त जाम दोस्ती आहे पर जेकी गहरी दोस्ती चइबी आहे बचपन खां गॾु खेॾा हुजऊं जवान थिआ हुजऊं शादी मुरादी सभिनी थी वियूं आहिनि बेस्ट में बेस्ट सत फ्रैंड आहियूं असां दोस्ती माना अहिड़े नमूने जी आहे के हिक ॿिए जे मथां जान निछावर थी वञे कंहिंमहिल बि कोई कमु हुजे कंहिं बि प्रकार जो

सभु पाण गॾिजी करे सघंदा आहियूं सुठे नमूने सहकारु मिलंदो आहे यारी दोस्ती सुठे नमूने आहे घर जी फैमिली बि असांजी जेतिरा ई भाउर आहियूं भले फैमिलियूं सभिनी जा घर अलॻि आहिनि धंदा अलॻि आहिनि मुंहिंजो हिकु भाउ वकील साहिबु आहे कपिड़े जी दुकानु आहे हिकु भाउ जी हिकु भाउ डायमंड जो कमु अथसि रेडी इलैक्ट्रॉनिक्स जी दुकानु आहे हिक भाइटे खे हिक भाउ खे हिक भाइटे खे मोबाइल जी शॉप आहे मुंहिंजो मूवीअ जो कमु आहे त चवण जो मतिलबु इहे की भाउर असां इएं आहियूं के भले अलॻि आहियूं दुकानु घर में ऐं धंदनि में बाक़ी इएं गॾ ई आहियूं घर जो कोई बि कार्जु हूंदो आहे त पाण असां सां न पुछंदा आहिनि की भई छा कीअं पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो सम्झी करे पंहिंजे घर जो कमु सम्झी करे पोइ दोस्त हुजे भाउ हुजे हर शइ पंहिंजी सम्झी करे कंदा आहिनि हाणे बि थर्टी फस्ट आहे असां सभु भाउर टोटली फैमिलियूं भाउर भाइटिया नुंहंरियूं पोटा ॾोहिटा सभु मिली करे थर्टी फस्ट जी असां सैलिब्रेट कंदासीं सुठे नमूने फैमिली आहे यारी दोस्ती बि अहिड़े नमूने ई बढ़िया हिकदमि कंहिं बि ॻाल्हि जी काई टैंशन वारी ॻाल्हि न हूंदी आहे